हैल्लो हां जी जि'यां तुस जानन्ने साढ़ा रिज़ाड़ दा नांऽ शर्मां रिज़ाड़ ठीक ऐ तुस एह्दै च स्टे करना ऐह् काफी अच्छा रिज़ाड़ ऐ साढ़े एरिया च सब तो बड्डा रिज़ाड़ ऐ साढ़ा ठीक ऐ एह्दै च काफी अच्छे अच्छे रूम न सारी फैसलीटीस न ए सी बगैरा हीटर बगैरा रज़ाइयां बगैरा ऐल्ल ई डी बगैरा होर बाशरूम बी अच्छी फैसलीटी दी ऐ अटैच बाशरूम ऐ बाथरूम ऐ होर गिज़र बगैरा सब ऐ गर्म पानी ठंडा पानी कोई ओह् दिक्कत निं ऐ कराया साढ़े इद्धर दा ऐ पंज ज्हार रपेआ इक रात दा नेईं नेईं केह् करना फिर तुआढ़ी पूरी फौमली आई जानी एह् निं लेकिन अस काफी बड्डा हाल टाइप कमरा देआ करने आं ते पंज ज्हार कक्ख बी निं ऐ अजकल्ल पंज ज्हार कक्ख बी निं ऐ मैडम जी कक्ख बी ऐ निं ऐ बाह्र निकलै दुनियां दे चलो ठीक ऐ यार चलो ठीक ठीक ऐ तुस अपने करी ओड़ने आं चलो फोटी फाई सारी फैसलीटीस ऐ कन्नै बालकनी तुस कपड़े सकाओ रेड़ो जो मर्जी करो ठीक ऐ बाह्र आओ चाबी तुसें मिगी देई ओड़नी बाकी तुस अग्गें पिच्छें घूम्मी लैओ काफी अच्छा ऐ बाह्र दा ब्यू काफी अच्छा आंदा कोई दिक्कत निं ऐ ओह् गेट साढ़ा बिल्कुल तुआढ़ा सेफ ऐ होर तुआनूं कोई इंकवारी एह्दे बारे च कोई गल्ल निं म्हाराज तुस अपने गै बंदे हो ठीक ठीक ठीक ठीक